महिलाके लेल मार्शल आर्ट बहुत जरूरी छै एहि कारणेँ जे महिला पर देखिते छिए कतेक अत्याचार होइ छै आब मानि लेल जाए हमरा बेटा नहि छै बेटिए छै तऽ हमर बेटीके हमरा कोनो काज लागि गेलै तऽ हमर बेटिए बेटा बनिके काज करतै जँ हमरा आओर हमर बेटी जँ सुरक्षित रहतै तखने ने हमरा सङ्गे ओ काज करतै एहि कारणेँ ओकरा मार्शल आर्ट सिखनाइ बहुत जरूरी छै आइ मार्शल आर्ट सिखनाइ आओर आइकाल्हि देखिते छी दुनिआ कतऽसँ कतऽ चलि गेलैए बेटासँ बेसी बेटिए बेटिएके काज छै एहि कारणेँ मार्शल आर्ट बहुत जरूरी छै बेटीकेलिए